सतवंजाहु हज़ार छह सौ उणानवे हिकु लख ॿाएतालीह हज़ार टे सौ पंजवीह ॾह लख छटीह हज़ार चारि सौ छावंजाहु चारि लख एकवंजाहु हज़ार ॿ सौ अठहतरि सत लख एकियासी हज़ार नौ सौ सतावीह